टेक्नोलॉजी जे खेत्र में त हींअर टीवी आहे मोबाइल आहे मोबाइल में हीअंर घणेई एप्लीकेशन आहिनि जीअं त इंस्टा यूट्यूब फेसबुक टीकटॉक जहिड़ियूं इलाही टेक्नोलॉजी जी एप्लीकेशनूं आहिनि मोबाइल जे ज़रिए पाण खे मिलंदियूं आहिनि हुन जो इस्तेमालु हीअंर सभु कोई कंदो आहे नंढनि खां वठी वॾनि ताईं सभु को मोबाइल ऐं टीवी पियो ॾिसंदो आहे ऐं हुन जी कोई कोई बि एप्लीकेशन बि वपिरिंदो आहे मोबाइल ते हींअर इंस्टा ते ऐं यूट्यूब ते कहिड़ा बि समाचार जल्दी पोस्ट करे छॾंदा आहिनि ऐं हुन खे फैलाइजंदे देरि बि कोन लॻंदी आहे ऐं उहे सचु आहिनि के कूड़ा उअ पाण हुन जो अंदाजो लगाए सघंदा न आयूं टीवीअ में बि जेका समाचार ईंदा आइन उओ बि कॾी कॾी कूड़ु साबितु थींदा आहिनि तॾहिं ई पाण सभिनीनि ते भरोसो करे सघंदा न आहियूं कॾहिं कॾहिं त धर्म जे विषय बि कूड़ी कूड़ी अफवाऊं फैलाइजंदियूं आहिनि पर कॾहिं कहिड़े बि निश्कर्ष ते पहुंचण सां पहिरियों पाण खे सभु सभिनीनि जो ज्ञानु हुजिणो ज़रूरी आहे